जोंनि ओनसोलावहाय गोबां हारि हारिसाफोर दङ होनब्लाबो गोरोन्थि जाया जेरैहाय सावथालफोर दङ बागानियाफोर दङ नेपालिफोर दङ खाथि खाला बामोन हारि एबा हारसा मानसिफोरबो दङ दा बिथांमोनजों जोङो मोजां सोमोनदोआनो थायो जों बेबायदिनो बायदिसिना मावनाय दांनायफोरावबो माब्लाबा जोंनि समाजा बा जोंनि बर' मानसिया बिथांमोनजों हेफाजाब होनाय आरो बिथांमोननि बायदिसिना खामानियाव जों थाङो आरो जोंनियावबो बिथांमोन फैयो बिदि खोथा बाथ्रा रायज्लायनायावथ' जों बिथां जाय बिथांमोनहा गुबुन हारिफोरा बर' रोङोब्ला जों बिथांमोननो बर'खौनो रायज्लायो आरो बिथांमोनहा जुदि बर' रोङाब्ला जों बिथांमोनजों माने बामोन हारि एबा हारसा रावफोरजों रायज्लायनो गोनां जायो माब्लाबा नेपालिफोरजों गोरोंफोरा नेपालिबो रायज्लायो आरो आदिबासि एबा सावथाल बा बागानियाफोर गोरों मानसिफोरा बे बर' मानसिफोरा बिथांमोनजों मोनसे गोरोबथि एडजास्ट खालामनो थाखाय बिथांमोननि रावखौनो रायज्लायनाय जायो माब्लाबा नाथाय जों बांसिनै जोंनि समाजा बर' ओनसोला बारा हिसाबै जों बर'खौनो रायज्लायो जोंहा बेयाव जेबो गोनो गोथो गैया जोंनि सानलायनाय बुजिलायनाया माने खौसेथियावनो दङ दाबो जोंनि खारज' बारज'आव बिथांमोनहाबो फैयो आरो जोंबो बिथांमोननि माखासे बिदि खारज' बारज'फोराव जोंबो बाहागो लाहैयो बेयाव सनदेह जोंहा गैया दा खोथाया जाहैबाय मा जोंनि माखासे सेलफिस स्टाइलनि मानसिफोर थायो बेथ' अनेख जाथिनावबो दङ दा जों बिथांमोननिफ्राय एसे सांग्रां जानाया मोजां जायो मानो होमब्ला बिथांमोनहा माब्लाबा बिथिंनि खोथाखौ बैथिं बैथिंनि खोथाखौ बिथिंबायदि बायदिसिना खोथा बुंनानै मानसिफोरखौ एसे मोनसा मोनसि मोनहोनाय दुखु मोनहोनाय बेबायदि सरिथ्र'नि खालामो भाव खालामो दा बेफोरखौ जोङो जोङो टारगेटआ बा सांग्रां नङाब्ला जों गावजों गावनि गेजेराव माखासे माब्लाबा दाङा हांगामा नांलाय खमलाय जानायनि बेबायदि माने मोनसे लामाया थायो बेनिखायनो जों बेफोरनिफ्राय सांग्रां जानांगौ होननानै आं सानो